हमरा तऽ सबसँ नीक ठण्डा मौसम नीक लागैए ई नीक किएक लागैए से ई गरमिओसँ नीक ठण्डा हमरा ई वजहसँ नीक लागैए जे ठण्डामे तऽ खूब मतलब ठण्डामे तऽ आगिके कोनो कमी नहि रहै छै ओ हीटरसब रहै छै मशीन ई अथी कनि गरमीवला तऽ ए सी ओ आबै छै ओहो चला दिऔ तऽ आरामसँ घरमे रहू कोनो काजो करू तऽ परेशानी होइके काज नहि अइ खानो खाना पीनामे तऽ ठण्डामे तऽ आओर सुविधा होइ छै गरमीमे तऽ लोक खाइ छै कहिओ खाइ छै कहिओ नहिओ खाइ छै कियाकि एतेक गरमी रहै छै गरमीसँ लोकके लुओ लागि जाइ छै आओर ओ ठण्डामे तऽ हमसब कि जकरा भी ठण्डा मौसम नीक लागै छै से कनि तरुआ पकौड़ासब ईसब जतेक भी चीज छै ई तऽ ठण्डामे नीक लागै छै गरमीमे तऽ एतेक पसीना रहै छै जे पसीनाके देखितै लोक कि खेतै